हमारे जब छोटे बच्चे पैदे हुए तो हमको कान बांध कर गर्म कपड़ा पहनाकर गर्म तेल से मालिश करते थे दिन भर में दो तीन बार मालिश करते थे गर्म दूध पिलाते थे गर्म हल्का हल्का हल्का गर्म गुनगुना रहता था तो भी हालाँकि उनको दूध पिलाते थे दिनभर में चार पाँच बार दूध पिलाना चाहिए छोटे बच्चों को जिस बच्चे का सेहत कमजोर ना हो तीन बार तीन चार बार दिन भर में चार पाँच बार उनको मालिश करना चाहिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी पिलाना चाहिए उनको और जब दो तीन महीने एक दो महीने का तीन महीने को हो जाए तो उनको थोड़ा थोड़ा दाल जूस वूस भी देना चाहिए दाल भी देना चाहिए दाल का जूस देना चाहिए जिससे बच्चे का विकास अच्छा हो और इसलिए कि बच्चों के दूध से पेट नहीं भरता है तो बच्चों को पेट बड़ा होता है तो बच्चों का खाना पीना भी ज़्यादा होना चाहिए तो बच्चे का खाना पीना भी ज़्यादा होने के लिए दूध से नहीं पेट भर रहा है तो उसको दाल का जूस दे थोड़ा थोड़ा दलिया दें हल्का हल्का दाल चावल दाल रोटी भी मसलकर खिलाते हैं जिसे बच्चे का हमारे पेट अच्छा भरे और बच्चा अच्छा हो ठंडी में उनको गर्म कपड़ा पहनते हैं कान बंद कर रखते हैं मालिश गर्म तेल से मालिश करते हैं और दिन भर में तीन चार बार करते हैं कि जिस बच्चे को ठंडी ना लगे अंदर कमरा बंद कर कर उनका मालिश करते हैं फिर तेल लगाते हैं गर्म कपड़ा पहनाते हैं कि ठंडी सुबह बचे रहे और नहालाते समय गर्म पानी कर कर उनको नहलाना चाहिए और ठंडे पानी से ठंडी में बच्चों को नहीं नहाना चाहिए और गर्मी के दिन में अगर नहलाते हैं बच्चों को तो उसमें पाउडर लगा देना चाहिए कपड़ा अच्छा पहनना चाहिए बच्चों को बीमारी से बचाना है तो साफ़ कपड़ा पहनाएं है गंदगी से ना रखें गंदगी से रखने से बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं और गंदा स्वास्थ्य अच्छा साफ रहेगा तो आपके बच्चे बीमार नहीं होते हैं और बड़े हो रहे हैं तो उनके खान पीएन का ध्यान रखते हैं क्या उनको खिलाना है क्या पहनना है कैसे उनका रखना है जैसे हम अपने बच्चों को रखेंगे वैसे ही बच्चे आगे विकास उनका होगा और अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से रहेंगे और हम हम लोग माँ है तो हम लोग बच्चे का नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा इसलिए जितना चीज और जितनी जानकारी अपने बच्चों के विषय में माँ को मालूम रहता है उतना पिता को नहीं मालूम रहता है कि क्या खिलाना है क्या पहनना है कैसे उनका रखना है और किस तरीके से उसको चलना है तो हम अपने बच्चों को खान पीन में थोड़ा थोड़ा छोटा बच्चा दो चार महीने का था तो दूध पिलाते थे छ महीने का हुआ तो उसको हल्का हल्का दाल का जूस और रोटी मालकर देने लगे फिर उससे थोड़ा से बड़ा हुआ सात आठ महीने का तो हल्का हल्का दाल चावल और रोटी दाल खिलाने लगे इस खिलाने से बच्चे का हमारा पेट भर जाता था बच्चा स्वस्थ भी रहता था और उनको खाना नहलाना मालिश करना उसको समय समय से हम करते थे जिससे कि बच्चों को हमारे कोई दिक्कत और परेशानी ना हो हमारे बच्चे चार पाँच साल के हो गए लेकिन कभी ना ठंडी और ठंडी से हम इतना बचाते प्रेस करते थे कभी भी निमोनिया का शिकायत नहीं होता था अब इस समय डेंगू का समय है तो डेंगू के समय में हम मच्छरदानी लगाते हैं बच्चों सोते समय तेल का तेल लगा देते हैं जिसे तेल येल लगाने से मच्छर ओच्छर जल्दी नहीं छूटे हैं तो तेल अच्छा से सबको हाथ पैर में लगाकर फिर अच्छा बिस्तर भी साफ रखते हैं एक दिन दो दिन के बाद हम अपना चादर उसे पर का धो देते हैं धोने के बाद अब तो उस पर लगाते हैं लगाने के बाद तो मच्छरदानी लगाकर हम सब लोग बच्चों को लेकर सोते हैं जिसे गंदगी से भी बीमारी होती है मच्छर काटने से भी बीमारी होती है सबको बचाना है परहेज करना है तो अब अपने बच्चों को सफाई और खान पीन और उसके सुरक्षित का ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए हम अपने बच्चों का अपने घर परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं और उनको बहुत अच्छा सेवा करते हैं घर में मच्छर न रहने से पोछा ओछा लगते समय फिनायल डालकर पोछा लगाते हैं कि घर में मच्छर नहीं आने पाए और सोते हैं तो मच्छरदानी लगा लेते हैं उसके बाद शाम को सोते समय सबके हाथ पैर में तेल लगाकर सोते हैं कि जिससे मच्छर ओच्छर न काटने पाएं हम इतना बच्चन का अपना ध्यान देते अपने घर परिवार का ध्यान देते हैं इसलिए हमारे घर परिवार में जल्दी बीमारी नहीं होती है और हमारे बच्चे भी स्वस्थ हैं हम लोग भी स्वस्थ हैं